जब हमसब छोट छलियै कनिटाके छलियै तऽ हमरा सबके ड्राइंग बनबयके लिए एगो अच्छा सा तरीका रहय छलय जब कार्बनके अहाँ कोनो ड्राइंगके उपर रखि दियौ आओर ओइपर पेन चला दियौ ओहेन बनि जायत लेकिन आब तऽ से नहि होइ छै आब बहुत अगर मस्किल छै ओना तऽ कनि हम बच्चा सब छोट छोट रहय छै तऽ सिक्का एक दूके सिक्काके उपरमे कागज रखिकऽ पेन्सिल चला दै छै ओइसँ छपा जाइ हइ छै लेकिन उ तऽ छोट बच्चा सब करय छै लेकिन जब नमहर अहाँ कोनो अच्छासँ चित्र बनबयके यऽ तऽ ओइला अहाँके बहुत बातके ध्यान रखयके पड़य छै कि हँ कनि एना खराब ने भऽ जाइ ओना नहि खराब भऽ जाइ एहिसँ तकनिकीमे ई होइ छै जे ऑनलाइनमे जब अहाँके कम्प्युटरपर बनइयौ अपन ढङ्गसँ ओइसँ अहाँ नहि किछु तऽ अगर अहाँसँ नहि बनि रहल यऽ हाथसँ तऽ अहाँ ऑनलाइन भी मश कुछ शेप लऽ कऽ निकालि लियौ ओइसँ जोड़ि जोड़िके बना लियौ लेकिन हाथसँ बनबयमे जे मजा छै जे से तऽ कम्प्युटरपर नहि होइ छै ओइमे तऽ कनि टेढ़ बाँकुर अपने आप सीधा भऽ जाइ छै लेकिन हाथ कॉपीपर जे बनबय छी से बहुत मेहनत लगाबयके पड़इए बहुत ही अगर अहाँ चारि बेर छोट बच्चामे मिटाइयौ एक रत्ती भी खराब भऽ गेल तऽ ओहो अच्छा नहि छै कनि बढ़िआँ बनबय लेल ओइला अहाँके तकनिकीके बहुत सारा एहन जे छै से ऑनलाइन भी लोक सिखबय छै जे हँ एना करियौ ओना करियौ ढङ्गसँ सिखियौ सब बातके ध्यान रखियौ जे हँ कहीँ किछु खराब नहि हो तभी ने सुन्दर लगत आओर नहि तऽ केहनो बना देबय तऽ भऽ गेलय उ तऽ अच्छा नहिये लागत गऽ एहिसँ तें दुआरे बहुत सा तकनिकी छै जेनाकि हम कहलहुँ छोट बच्चामे जेना कार्बन लऽ कऽ छापि दै छलै आब तऽ लोग से तऽ नहि कऽ सकलय हन अहाँके तो देखियौ तऽ वहांँपर अहाँकेँ प्रेक्टिस करऽके जरुरत यऽ तऽ अच्छासँ हँ बनैयै सिखियै तभियेने अच्छा लगतै आब अहाँ छोट बच्चामे तऽ नमहर भऽ गेलियै आओर ओना जे करबय तब तऽ लोक की कहतै गन ओइसँ अच्छा छै ने अहाँ प्रेक्टिस करियौ आओर रहलय बात तकनिकीके तऽ अहाँ तकनिकी कम्प्युटरेपर ने करबय कॉपीपर तऽ उ नहि रखि सकलियै हन ने ओइला उ तऽ सीधा प्रिन्टकऽ कऽ निकालिके आबि जायत गऽ अहाँ ओइ पर नहि कऽ सकलियै हँ ओइ लए उ हल्का हल्का केना हाथ घुमबैयौ केना बैठैयौ केना कोन डिजाइनमे बैठतै से सबके बारेमे बतबैत रहय छै गऽ आओर अहाँ अच्छासँ कोशिश करबय अच्छासँ ध्यान देके देखबय तब अहाँ सीख सकलियै हन केना की होइ हइ केना की घूमतै कोन डिजाइमे कते उपर जेतय कते नीचे औतय से सबके बारेमे बतबैत रहऽ हइ गन ऑनलाइन तकनिकी आओर बहुत कम्प्युटरपर तऽ बस अहाँ सिर्फ एंगल शेप डालियौ बात खतम कोइ जरूरते नहि हइ हाथके लेकिन कॉपीसँ नहि होइ छै कॉपीपर खुद बनबयके पड़य हइ अगर बिलकुल हल्का सा भी गलती भऽ गेलय तऽ भऽ गेलय ओ खराब भऽ गेलय हम्मर ई